हा असांजे शहर में किताबु वारा घणा आहिनि जीअं त जगदीश बुक डिपो हीरा बुक डिपो इशो बुक डिपो असांजा इहे जेके बुक सेलर भाउर आहिनि इहे न सिर्फ़ु नवां किताब ॾींदा आहिनि पर अधु भाव ते बि किताबु ॾींदा आहिनि काओ काओ अहिड़ो किताबु हूंदो आहे जेको असांखे अधु भाव ते खपे थो अधु भाव ते वठनि असांखे अधु भाव ते किताब ॾींदा आहिनि ॾाढे सुठे नमूने उहे असांखे किताबु विकिणींदा आहिनि